हम जहाँ तक इस्कूलके सभाकऽ बात छै तऽ उहाँ भाग तऽ लेन छियै तनि मनि ओतय नहि लेनय छियै लेकिन जेना हमे एकबारके बात छै कि हम देखय रहियै या फिर होइतय रहै छै जब भी सभा भेलऔ तऽ बहुत तरहके भेलऔ लोक नृत्य भेलऔ बहुत मजा आबैत छै ओ देखयमऽ लेकिन आ जब भी भेलऔ तऽ एतय बहुत मनोरञ्जक रहलऔ बहुत ही लोक भी मनोरञ्जन कर करैत छै हम भी बहुत मनोरञ्जन करैत छियै लोक नृत्य देखिकऽ अपना समाजके संस्कृतिके कार्यक्रम भी ओहिमऽ भेलऔ कभी कदार जेना चटर मटर सांस्कृतिक कार्यक्रममऽ कोइ भी लोक नृत्यबला डान्स आओर जे भी भेलऔ तऽ ओ जे नृत्यसभ भेलऔ तऽ बहुत मजा एलऔ देखयमे देखयमे एकबार जब हम देखने रहौ तऽ एक तऽ हमरा बहुत मनोरञ्जक ई लगय जेतना देखयबला लोग रहय सभ भी बहुत मनोरञ्जन करयलऽ रहय ओकरा बाद जब लास्टमऽ देखलहुँ तऽ हँ बहुत ओकरो जे छै ओकरा पहिला जे छै प्राइज भी मिललो रहै बहुत अच्छा डान्स एक एक ग्रुप रहय लड़कीके वही करने रहय करने रहय तऽ हमरा अरके बहुत अच्छा लागल रहय लोक नृत्य हमरा समाजके जे नृत्य करनाए रहय बहुत अच्छा लागल रहय